कलम जेना हमर दैनिक जीवनमे काफी अच्छा उपयोगी चीज मानल जाइ छै आओर एहि कलमके उपयोग जो हर सब्जैक्टमे कयल जाइ छै आओर कलम जो काफी सस्ता होइ छै आओर बहुत ही उपयोगी होइ छै